हलो प्रिंसिपल मैम बात कर रही हैं मुझे अपने बेटे के लिए इस्कूल से चार दिन की छुट्टी चाहिए थी क्योंकि हम लोग फैमिली टूर पर बाहर जा रहे हैं ठीक है फिर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए मैनेज हो जाए तो क्योंकि फैमिली टूर है तो बच्चे को इस तरह घर में अकेला तो छोड़ नहीं सकते हांजी हम इसका ध्यान रखेंगे और इसकी पढ़ाई पे ही पूरा ध्यान देंगे एक्सट्रा एक्सट्रा टाइम अभी आप थोड़ा सा देख लीजिए अगर छुट्टी मिल जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इसी हफ्ते जाना है हमें इसलिए आप चार दिन की छुट्टी अलाउड कर दीजिए जी मैम दस तारीख को निकलेंगे हम दस से चौदह तो आप बस यही छुट्टी बात कर लीजिए जी मैम ठीक है हम ध्यान रखेंगे आप बात करके हमें बता दीजिए ओके थैंक यू